मुझे जीव विज्ञान की बुक्स पढ़ना काफी अच्छी लगती है इसको बीरबाला रस्तोगी जी ने लिखा है इसमें हमारे शरीर के सारे गतिविधियों के बारे में बहुत अच्छे से डीफाइन करके बताया गया है इसमें शरीर की एक एक बैक्टीरिआ से लेकर आप जीव जंतु विज्ञान के सभी चीज़ों के बारे में इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हम अपनी बॉडी की सारी जो चीज़ें होती हैं कैसे हमारा हृदय धड़कता है कब हमको डर लगता है कब हमारे कब हमको प्यास लगती है ब्रेन के सारे फंक्संस के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है इसको पढ़कर हम अपनी बॉडी के बारे में जान सकते है आज कल ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही है जिस वजह से जीवविज्ञान का जो जीवविज्ञान का जो पढ़ने का जो जो होता है की आप इसको पढ़कर आप जीव विज्ञान को पढ़कर आप अपनी बॉडी के बारे में सारी बैक्टीरिआ के बारे में सारे जीवाणुओं के बारे में जान लेते हैं जिससे आप साफ़ सफाई बरतते हैं जाने अनजाने में लोगों से गलतियाँ हो जाती है लेकिन इसके बारे में पहले से जानते रहेंगे तो आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बचे रहेंगे जो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो हमारी रिसपैट्रि शिष्टम होता है कैसे हम सांस लेते हैं हमारा ब्लड प्रेसर वगैरह किससे कैसे चलता है और हमारे बॉडी के सारे ऐक्सक्रिएशन रिसपैरेसन सब चीज़ों के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है अगर हम अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से जानेंगे तो हम जैसे हम अपनी बॉडी के बारे जितना जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है बायोलॉजी में एक चीज़ यह होता है की हम पेड़ पौधों के बारे में जैसे अपने पास जितने भी पेड़ पौधे होता है जीव जंतु होते हैं उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं बायोलॉजी एक बहुत बड़ा भाग है आप इसमें बहुत सारे भाग होते हैं मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ आगे भी इसी से रिलेटेट मैं पढाई करुँगी जिससे मैं आप जिससे मै बहुत अधिक जनकारी ले सकती हूँ और इन बुक्स को मैंने जो मुझे पसंद है बायोलॉजी की बुक्स वह तो मेरे स्कूल में हर साल बदलता रहता है फिर भी मै इसे दो से तीन बार रीड कर लेती हूँ वह भी अच्छे से इसमें हमारे ब्लड के बारे में बताया जाता है ब्लड हमारा कितने प्रकार का होता है कैसे हम सांस लेते है और हमारे नाख़ून कैसे बढ़ते है हमारे बाल कैसे बने होते हैं हमे प्रोटीन्स यह भी बताया जाता है की हमे प्रोटीन्स किससे मिलती है कौन सा भोजन हमको कब लेना है पौष्टिक आहार के बारे बताया जाता है अगर हम पौष्टिक आहार लेंगे तो हमारा जो शरीर होता है वह अच्छे से कार्य करता है हमको कितनी कैलोरी और कितना ऊर्जा लेना है भोजन से वह भी बताया जाता है हमें भोजन को धोकर खाना है कि कैसे खाना है यह भी उसमे अच्छे से मेंशन किया गया है बायोलॉजी की जो बुक्स होती हैं यह मुझे काफी प्रिय लगती हैं मैं इसे मै इन्हें पढने में काफ़ी रूचि रखती हूँ इनमें इसमें हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कैसे हम भोजन को खाते हैं कैसे हम भोजन को इक्सक्रिएशन करते हैं और शोषण करते हैं उनका भोजन से कैसे हमें ऊर्जा मिलती है इन सब के बारे में बताया गया है कैसे हम भोजन से उर्जा प्राप्त करते हैं और कैसे हमारे ब्रेन के सारे फंक्संस कार्य करते हैं कैसे हम सोचने सोचते समझते हैं कैसे हम हँसते हैं कैसे हम बोलते हैं कैसे हम चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कैसे हम बिजनेस कैसे हम किसी जंतु के बारे में डिटेल में जानते हैं की उनको क्या बीमारी है डॉक्टर्स लोग जो होते हैं उनको बायोलॉजी मोष्ट इम्पोर्टेन्ट होती है क्योंकि वह बायोलॉजी पढ़ते हैं जूलॉजी और बॉटनी वगैरह माइक्रो बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं जिससे कि वह इंसान के शरीर के ढाँचे से लेकर उनके हड्डियों से लेकर सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जनकारी प्राप्त करते हैं वह जितना अच्छा ज्ञान रहेगा उतना अच्छा उनमें नॉलेज रहेगा और उतने अच्छे से वह हमारा मरीजों का जो पेसेंट होते हैं इनको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ इतनी सारी बीमारियाँ हो गई हैं इतने सारे इन्फेक्शन हो गए हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं पढ़कर वह पढ़कर और उनके जो एंटीडोट होता है ऐन्टीजन ऐंटीबॉडी होता है उनका जो इंजेक्शन दवाइयाँ मेडीसिंस वगैरह होती हैं वह सब उनको उन सब डॉक्टर्स को उन सब के बारे पता होता है क्योंकि वो बायोलॉजी पढ़े होते हैं कि कब कौन सा किस किस शरीर को क्या ज़रुरत होती है कौन से बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे उनको उनकी क्या ज़रुरत होती है उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जिस वजह से जो डॉक्टर होते हैं वह हमारा अच्छे से इलाज कर सकते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं स्वस्थ और निरोगी रहते हैं जिससे अपनी फैमिली में अच्छे से खुशियाँ बरकरार रहती हैं हमेशा कोई भी बीमार नहीं होता अगर बीमारियाँ हो तो फैमिली के बाकी अदर्स लोग जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है जो बीमार पेसेंट हैं उनका देखभाल करना दवाइयाँ कब कब देनी है कौन सा खाना खाना है कौन सा खाना नहीं खाना है उन सबका उनकी फैमली जो है की थोड़ी सी उनको भी प्रॉब्लम आती है अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उतना नहीं उनको कोई वर्क करना पड़ता है कोई टेंसन नहीं लेना पड़ता है दवाइयों के अधिक मेडिसिन्स पर पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं इसलिए मुझे बायोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसका चैप्टर एक है वह मोलिकुलर केमिस्ट्री यह मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें रासायनिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है और जीवों में जनन कैसे होता है रेपोडक्सन कैसे होती है कैसे जीव जनन करते हैं उनमें क्या क्या होता है कैसे कैसे ब्रेस्टफिड होता है यह सब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो बायोलॉजी होता है यह हमारे ही बॉडी के बारे में हमको बताता है कि कैसे होता है कुछ लोग अपनी ही शरीर के बारे में नहीं जान पाते है कि कैसे उनके शरीर में सारे फंक्संस कार्य करते हैं खून क्यों लाल होता है खून हिमोगलोबिन के द्वारा लाल होता है ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते है जिनको जो हमको आज तक नहीं पता होता अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको आपको अच्छे से सब कुछ बताया गया है उसमे कि आप कैसे आपका जो ब्लड होता है वह कैसे रेड होता है आप आपके ब्लड के बारे में आपके बॉडी पार्ट्स के सभी चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है धन्यवाद